डांस हो एक आज कालच्या हातूंत खूब इम्पोटंट जाल्लो आसा पयलींच्या पयलींच्या काळार डांसाक एक वेगळे नदरेन पळयताले कोणी बायल जावं चली नाचली जाल्यार ताका वायट नजरेन पळयताले पूण आतां तशें ना आतां तुजें वय कितलोय आसूं बायलां नाच नाचपाक सगळे हातूंत भाग घेतात आतां टिवीचेर पळयत जाल्यार आमचे सुपर मॉम्स हे बीन कार्यक्रम येवपाक लागल्यात जातूंत बायलां खूब इंट्रस्ट घेवन नाच नाचूंक वतात वय मॅटर करिना कारण जाणटी नेणटी ही कोणूय डांसान भाग घेवंक शकता